मुझे रेडियो स्टेशन में पसंदीदा कार्यक्रम लगता है रेडियो एफ एम क्योंकि मुझे यह कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा लगता है और साथ ही इसके अलावा एफ एम मिर्ची भी मुझे बड़ा ही पसंदीदा लगता है क्योंकि रेडियो एफ एम कार्यक्रम में अलग अलग चीज़ें कराई जाती हैं उसमें हर समय के गाने सुनाए जाते हैं जिन्हें सुनकर आदमी खुश हो जाता है दूसरा उस पर हँसी मज़ाक़ के चुटकुले भी सुनाए जाते हैं और उसमें वातावरण और अपने समय के अनुसार चीज़ें दिखाई जाती हैं सुनाई जाती हैं जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं वो सब बताए जाते है उन्हें सुनकर हमें सीखने को भी मिलता है उसमें कई ज्ञान की बातें भी बताई जाती हैं यह सब सुनकर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मेरा पसंदीदा चैनल रेडियो एफ एम ही है बाकी मैं औरों से भी कहूंगा कहता भी हूँ कि वो सब रेडियो एफ एम को सुने मुझे तो वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है